जोंहा ट्रेक्ट'रजोंसो गायो हालेवो माबा खामला लानानै गायो खामला लानानैसो दाहोना रुवाथि बायदि बाहायनानै गायो ज' ज' गायो मोसौ गैला मोसौखौ फानजोब्बाय ट्रेक्ट'रजोंसो हालेवबाय गायनायालाय बिदिनो जोसा मायब्रा माइसालि माइ गोलाव गोदो माइ गोलाव गायोमोन दा गायला हायफाय गायबाय जोसा दावख्लु गायबाय ओमफ्राय माइब्रा गायबाय ओमफ्राय दानिया आरो माबा रन्जित दं बाहादुर दं बेनिफ्राय गैला माइया बे बेखौल' गायखादों ओमफ्राय हाया जोंना बार' बिगा बार' बिगायाव गायजोबदों आरो मोनसेबो दोनाखै ओंखाम ओंख्रियाबो बिदिनो नै खामलाफोरनो मा ओंख्रि मोनगोन मा ओंख्रि मोना बे खुम्ब्रा जोगोनारानोसै रुग्रुंबायनानै संनानै खुनुरुखम जाहोबाय बानलु बाथोन देनानै ओरैनो लाब्रा लुब्रा संनानै जाहोसाब्बाय जाब्बा जुब्बा बेफोरजोंनो जाबाय खामलाफोरा बिदिनो गायनानै सानफामानि गायनानै बेजोंनो थिखोबाय बारा गोबाव गाया सान माबा फुंनै लगायो बार' बिगा हाखौ सानसेयाव सय बिगा सय बिगा गायनानै सात जन आद जन एखनबा दस जन जायो खामला गायनानै खामला थोनायाबो बिराद थाखा थाङो ट्रेक्ट'रजों खामलाजों बिराद फैसा थाङो आरोबा इसे फिसौफोर दाबसेयाव थांनानै खामायहैनायखायसो हरनायखायसो हालाबायदों इसे गायनो नङाबाथ' हाया जागौ माइयाथ' माइ जाखादों देग्लाय जा देग्लाय साबसिन जाफब जाखादों मानसिजों समान समान जादों मानसिनिफ्रायसो हाब्बानो दोबैलायनायसो जाबावदोंसो खायसे खायसे एकदम जाथारदों

माइयाथ' गायखादों बे बाहादुर गायदों ओमफ्राय हायफाय गायदों जोसा दावख्लु गायदों रनजितानो बांसिन जादों आरो ओमफ्राय मायब्रा दं मायब्रा गायदों

माइखौ माना माइखौथ' जों बारा फानखाया जानोनो थोआ इसे इसे फान्नानै माबायो नांगौबा बारा फानखाया जों बे दामआबो गोसाखा जों बायनानैबो जाखानांखागौ होननानै फाना जों बांसिन ओरैनो इसे एनै फानो फानबालाय मोनो जोसाफ्रा इसे दाम दं आरो हाजार थाङो ओ बे हाय फायआबो दाम दंखायो हाय फायआबो बिदिनो थांखायो हाजारनि खमै थांखाया सिगां सिगां बहन्नाय जाबाय नालाय इसे दामखौ गोसा मोनो आरो नांगौ बेलायाव फानो गथ'फ्रानो फानो फिसाफ्रानो फानो खरस जानो फैसा नांगौ नालाय बेफोरखौ इसे इसे फानाबानो माबाखाया जाखाया देग्लाय साबसिन जाखादों जोंना माइया बयबो इसे नोंस्रा साबसिन मोनसिगोन होनना बुंबाय थायो आरो आंहा जाम्फैयाबो हारसिं गथाखा हारसिंसो लांखायो आं जाम्फै दैयाबो सिन्था गैया बान्दो दंखायो बिराद मोजां जादोंमोन देग्लाय सम सम बिदिनो जाखायो जोंनाव माइया